हमर अपन इलाकामे खेलयवला खेल क्रिकेटसभ यए ई क्रिकेट लए एकटा स्पेशल मैदान बनल यए जाहिमे पीच बढ़िआँ यए ओ क्रिकेट खेलल जाइए ओहिमे हमसभ दूगो टीम भाग लैत छी दूगो एम्पायर रहैए एहिमे बीस बीस ओवरके खेल होइए एहिमे जे जतेक रन बनेलक ओकर बाद सभटाके गिनती होइए तकर बाद पता चलल के कए विकेटसँ जीतल के जीतल ओकर बाद ई गाँवके बाद राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय लेवलपर खेलय लेल जाइए ओतय खेलैए तऽ अपन नाम रौशन करैए जीतैए तऽ गाँवके नाम बिहारके नाम राज्यके नाम ईसभ रौशन कए के आबैए गाँव आबैए ओकर बाद ओ फाइनलमे जायके योग्य बनैए ई खेल हमरा गाँवमे होइत रहैए समय समयपर